जैसे कि हमने डिजाईन बनवाया छत पर और कहा भैया इस पर कमल का फूल बना दीजिए और एक गुलाब का फूल बना दीजिए ताकि यह डिजाईन अच्छा लगे दिखने में और अच्छा डिजाईन रहेगा तो हम अपने जैसे जो देखेगा उसे भी अच्छा लगेगा वो भी कहेगा हम भी ऐसे बनवाए अपने छत पर और दीवार पर ताकि हम भी जाने कि हम अपने जैसे जाने कि हम जो डिजाईन बनवाने जा बनवाए हमें भी देखें तो हमे अच्छा लगे और जो कोई देखे उसे भी अच्छा लगे इसलिए हमने कहा भैया जो फूल हमने बताया वैसा ही फूल लग बनाएं और हमें देखने में अच्छा लगे फूल के बारे में कहा और उसने बनाया अच्छा लगा